पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा ई जरूरी ऐ होर ग्रांऽ बिच्च पानियै दी कमी ते बड़ी जादा औंदी इक ग्रांऽ बिच्च निं एह् सारे ग्रांऽ दा इ'यै हाल ऐ ते जेह्ड़े ग्रांऽ बिच्च पानी निं होगा ते जेह्ड़ी इत्थें लोकें दी बड़ी जादा फसल होंदी ते फसल ख फसल कि'यां होनी अगर पानी गै निं होगा ते फसल कि'यां होनी ओह् फसल ऐ जेह्ड़ी जमीन ऐ जेह्ड़ी बंजर बनी जानी ऐ ते इत्थें लोक कनक लांदे होर लांदे ओह्दे आस्तै के पानियै दी बड़ी जादा जरूरत होंदी ऐ ते होर लाने आस्तै ते पानियै दी बड़ी जादा पानियै दी जरूरत होंदी ऐ इत्थें लोक जेह्ड़े पीने आह्ला पानी दा गज़ारा बड़ी मुश्कल कन्नै करदे होर बचारें गी जेह्ड़ा बड़े दूर तक पीने आहला पानी लेआना पौंदा अगर किसान जेह्ड़ा ओह् फसल ई निं लाह्गा ते बचैरे कि'यां खाई सकदा होर पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा जरूरी ऐ अगर रोटी बनानी होगी तुसें ते पानी ते बड़ा ई जादा जरूरी ऐ रोटिया पानियां बगैर रोटी कि'यां बननी ऐ अगर पानी गै निं होगा ते बचैरे उ'नें ते बचैरेमरी जाना भुक्खें त्रेहाए दे ते पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा ई जादा जरूरी ऐ ग्रांऽ दे लोकें आस्तै ग्रांऽ दे के हर इक लोकें आस्तै बड़ा जरूरी ऐ होर इत्थें ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े ओह् बड़े सारे जानवर बी रखदे ते जानवरें आस्तै बी पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा ई जरूरी ऐ होर जेह्ड़ी ग्रांऽ दी जमीन ऐ अगर उत्थैं ते फसल होंदी अगर फसल किसान जेह्ड़ा ओह् फसल लांदा ते भिरी ओह् ओह्दे कन्नै ई अपना घर चलांदा अगर पानी निं होगा ते बचैरें फसल कि'यां लानी ऐ होर जेह्ड़ा अगर पानी निं होऐ ते ग्रांऽ दी जेह्ड़ी जिन्दगी ऐ ओह् बड़ी जादा लोकें जेह्ड़ा बड़ी जादा परेशानियां झल्लने पौंदियां पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा गै जरूरी चीज़ ऐ होर जेह्ड़ा ग्रांऽ दे लोक होंदे ओह् अपना घर छोड़ियै कुदै जाई बी निं सकदे क्योंकि ना कि उं'दे कश इन्ने पैसे होंदे कि कुदै जाई सकन ते उं'दी अगर जमीन ई पानियें दी बज़ह् कन्नै खराब होए गी अगर पानी गै निं होग ते उं'दी जमीन ता खराब होई जानी उ'नें बचैरें अपना घर छोड़ना पौना ते भिरी उ'नें बचैरें होर गरीब होई जाना पानियें दी जेह्ड़ी जरूरत ऐ ओह् बड़ी जादा ग्रांऽ बिच्च पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा ई जरूरी ऐ होर पानी जेह्ड़ा बड़ा जरूरी ऐ अगर पानी निं होगा जमीनै बिच्च ते जमीना बिच्च दरेलीं चली जानियां न ते ग्रांऽ दे लोक अपना कि'यां अग्गें अपना कम्म करी सकदे कि'यां उ'नें पीने आह्ला पानी बी दूरै दूरै दा लेआनेपौंदा